साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़े गौरमैंट स्कूल न ओह् पैह्लें बिल्कुल अच्छे निं ऐ हे पर हून बोह्त जैदा फैसलिटी होई दी ऐ ओह्दे बिच्च पानी बी अच्छा ऐ रुट्टी बी अच्छी मिलदी बच्चें गी बाथरूम बगैरा बड़े अच्छे बने दे न हून बड़ी अच्छी इंप्रूवड होए दा ऐ सब किश बोह्त अच्छा होए दा सब किश स्कूल च हून ते टीचरें डर ऐ कि अगर अस इस सफाई सफुई जां बगैरा बाथरूम पानी साफ नेंई होग ते डर होंदा उनें गी कि साढ़ी नौकरी निं चली जा ओह्दे लेई टीचर बगैरा जेह्ड़े होंदे न अजकल्ल बाथरूम बी चार चार पंज पंज स्कूल च बनाए दे न पानी अलग अलग जगह् लाए दा ऐ सारी चीजां जेह्ड़ियां न ओह् स्हेई स्हेई तरीके दियां स्कूल च होई दियां न बुक्कां इत्थै शैल थ्होंदियां इत्थै ते हून लाईबरेरी बी बनी दी ऐ कन्नै उत्थै लाईबरेरी च बच्चे जेह्ड़े पढ़ने आह्ले न ओह् जाइयै बुक्कां बी लैंदे हून सब कुछ ऐ पैह्लें ते इत्थै कुछ बी नेंई ऐ हा लाईबरेरी बगैरा किश बी निं ऐ हा पर हून ओह् सारा किश ऐ हर इक फैसलिटी ऐ इत्थै कि हून ओह् ऐसी कोई प्राबलम निं ऐ कि जेह्ड़ी पैह्लें होंदी ही हून ओह् ऐसा किश बी निं ऐ पानी बी बड़ा साफ सुथरा मिला दा असें सब किश बड़ा अच्छा मिला दा ऐ